हिकु हज़ार हिकु रुपयो टीह हज़ार ॿ रुपया चारि लख टे सौ टे रुपया पा पंज लख ॿ सौ चालीह सत लख अठ सौ नव रुपिया